बसन्त पंचमी के दिन रेड़ गडत है उपरी लकड़ी धैया थय ओकरी बाद में बच्चे है उसको जलाते है

रंग खेलते हैं सब अच्छे से खाना बनाते है खाते हैं यहाँ स गु गुजिया पूड़ी अच्छे अच्छे से बनाते हैं खाते हैं दीपावली फिर शाम कई अच्छे से बच्चे हैं धनतेरस के कपड़ा लेते हैं कोई ची बर्तन लेते हैं और जो बाते हैं पूजा करते हैं दीपावली फिर शाम कई बच्चे हैं अच्छे अच्छे से घर में दिया जलाते हैं तेल लाते हैं अच्छे से पूजा करते हैं दिया जलाते हैं घर में ही बाबा साहेब जयंती में है हम लोग सभी अच्छे से मनाते हैं लड़के जुलूस में जाते हैं पूजा करते है बाबा साहेब की अच्छे अच्छे गाना गाते हैं खाना भी खाते हैं पचैया तीज कजरी सी अच्छे से हम सभी मनाते हैं खाते हैं अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं गाना गाते हैं नाचते गाते हैं कजरी गाते हैं रक्षाबंधन के हम लोग अच्छे से करते हैं अपन राखी बांधते हैं अपने भाई के राखी बांधते हैं पैसा मिलता है उसके बाद में ही दशमी के मेला धन दशमी के मेला के नाटक होता है दशमी लगती है मेला देखत है बच्चे सब कोई जाते है पैसा वहाँ ले कर अच्छे अच्छे स सामान लेते हैं मिठाई लेते हैं खाना अच्छे से घर से बनता है हम सब अच्छे से बनाते हैं